بہت روز ڈیلی ڈیلی ڈیلی ہی ہوتا وہ تو اویس سے صبح دوڑنا ہی چاہیے اور رہی بات کچھ لطیفے کی ہنسی مذاق کی تو ہاں ہنسی مذاق تو ہوتا ہی ہوتا ہی رہتا ہے جب چار دوست ساتھ میں رہیں گے ہنسی مذاق ہونا ہی ہونا ہے انسیڈینٹ تو بہت ہوئے ہیں پر اس ان میں سے کچھ انسیڈنٹ ہے جیسے ایک بار ہم لوگ صبح دوڑ دوڑ رہے تھے واک کر رہے تھے اور کسی کا مطلب ایک دوست تھا ریحان نام کا تھا میرا ہم لوگ چار لوگ جا رہے تھے تو اس کا پیر پھنس گیا اور اس کا جو پینٹ ہوتا ہے پینٹ کی سلائی پوری یہاں تک گھٹنے تک کھل گئی تھی اور اس کو مطلب ایسے وہ جب جا رہا تھا تو اتنی ہنسی آ رہی تھی لائک لگ رہا تھا پینٹ پورا یہاں سے فٹ گیا ہو اور جھول رہا تھا ایک پارٹ ادھر جھول رہا پینٹ کا ایک پارٹ ادھر جھول رہا ایسے ایسے انسیڈینٹ ہوتے ہیں اور ہنسی بہت آتی ہے وہ سب چیزیں دیکھ کے اور پھر اور بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جب پانی پانی ہو رہا تھا پانی گر رہا تھا اور اس میں میرا ایک فرینڈ ہے ساحل کر کے اس کا پیر پھسل گیا ایک بار اٹھا پھر پھسل گیا دوسری بار اٹھا اس ٹائم بہت ای آئی تھی